पायस माणगणे शीत कोडी नुस्तें बांगड्याची मोळ इसवणा मोळ सुंगटां मोळ लसूण लसूण लोणचें आंब्या लोणचें तांबडी भाजी सुंगटाचें हुमण रोस आमलेट चणा भाजी आलेबेले बिबीक दाळ धोदोळ नेवरी साम्राची कडी शंकर पाळी कोरमोळा जुजुब्स मोदक बोटाट्या कापां सुंगटाचे किसमूर गोडशे किंगफीश थाली मोडसो थाली पांपलेट थाली सुंगटां थाली चोरीस पांव चोरीस पुलाव सुंगटां पुलाव शेव्यो बन्स भाजी तिसऱ्यो गोड फोव बटाट फोव उसाळ चोकऱ्यो आंबाड्या कडी सासवां शाकुती पाक दोणोस पाकपोणोस पोणोस दोश केळी काळींग मोगा घाटी पायस मनगणे खतखते मिस्कूट जिरा पापड दाळ पापड उदोक मसाला पापड सोलकडी कुल्ल्या कडी कोकम कांदा भजी बटाट कापां वॉटाना भाजी केळफूल भाजी पणसा शिरो अळसाण्या रोस केळी शिरो रवा शिरो वालपापडी भाजी तिडकी मिडकी भाजी आळगू भाजी तांबडी भाजी धवी भाजी मुळ्या भाजी